جب میرے کو شوق ہوا کہ میں ایک ہیڈ فون خریدوں تو میں گیا مارکیٹ اور مارکیٹ سے ایک ہیڈ فون خرید کے لایا اور موبائل میں لگا کر کان میں لگا کر جب سنا تو ہم کو بہت اچھا لگا سننے میں مزہ آیا اور سکون سے سننے کے لیے ملتا ہے نعت ہو یا تقریر ہو یا تلاوت ہو یا دیگر اور کوئی چیز ہو یا واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا تو اس کو ایسے شور شرابا ہے تو سننے میں دِقّت ہوتا ہے تو ہیڈ فون لگا کر سنو شانتی سے تو ہم کو بہت اچھا لگا ہیڈ فون لگایا جب جب لا کے ہم نے سنے تو ایک ایک بات اس میں سمجھ میں آ رہا ہے ہیئر فوٹ میں ہیڈ فوٹ لگاکے سننے میں ایک ایک بات سمجھ میں آیا تو اس لیے ہم کو بہت اچھا لگا ہیڈ فون ہم کو بہت فائدہ دیا اس سے ہم کو بہت راحت ملتی ہے اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم اس کو لگا کے دھیان سے سنتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے تو ہم کو ہیڈ فون بہت اچھا لگا بہت اچھا پسندیدہ لگا